दिक्खो जी जि'यां शैह्रैं ते ग्राएं च बड़ा फर्क ऐ शैह्रैं च मैडिकल दियां जेह्ड़ियां सुविधां न ओह् बड़ियां जैदा न ते ग्राएं ते घट्ट न लेकिन जेह्ड़ा बाताबरन च प्रदूशन होआ दा ओह् शैह्रैं च जैदा ऐ जेह्दी बजह् नै शैह्रैं च बमारियां जैदा फैलदियां तेजी कन्नै ग्राएं दे ओह्दे च दिक्खना होऐ तां ग्राएं च थोह्ड़ा ओह् प्रदूशन घट्ट होंदा जेह्दी बजह् कन्नै उत्थै साफ हवा पानी जैदा स्हेई सब किश तरीका होंदा लेकिन शैह्रैं च जेह्ड़ियां सुविधां न मैडिकल दियां जां हस्पताल न ओह् थोह्ड़े जैदा आंदे ते ग्रांऽ कोई दूर दराज़ प्हाड़ी ग्रांऽ होंन तां उ'नें लोकें बी शैह्रैं जाना पौंदा अपना इलाज लूज़ कराने गी बी बाकी अजकल्ल जि'यां बरसांत दा टैम आंदा तां जेह्ड़ा पानी किट्ठा होई जंदा ओह्दी बजह नै काफी काफी जैदा मच्छर फैली जंदा खासकर एह् शैह्री लाकें जैदा होंदा जेह्दी बजह नै डेंगू काफी जैदा तेजी कन्नै अजकल्ल शैह्री लाक्कै फैला दा ग्रांऽ च अजैं घट्ट ऐ क्योंकि ग्रांऽ च थोह्ड़ा पानी जेह्ड़ा पानी निकली जंदा किट्ठा घट्ट होंदा क्योंकि ग्रांऽ च अजकल्ल बूह्टे निं बचदे कोई खाल्ली मिट्टी आह्ली जगह नि बचदी जित्थुआं पानी जमीना च रची जाऽ ते हर जह कंकरिट दे एडियां एडियां इमारतां बनी गेदियां जेह्दी बजह नै पानी किट्ठा होआ दा होर बड़ा पलास्टिक बड़ा किट्ठा होआ दा जेह्दी बजह नै जैदा बमारियां फैला दियां असें एह् करना चाहि दा कि असें घट्ट कोला दा घट्ट अपने जेह्ड़ा आस्सै पास्सै दा बाताबरन उस्सी साफ सुथरा रक्खना चाहिदा कन्नै बरसांत दे बेल्लै जिसलै तुसें कुल्लर जां किश उं'दै पानी पाओ ते जिसलै उ'नें रक्खना होऐ तां उं'दै च पानी किट्टा निं होना देना उं'दै बिच्च जां कोई भांडे होन इ'यै जेह् तां पानी कुतै जमां निं होना देना इसी उत्थुआं दा कड्ढ़ी ओड़ना जेह्दी बजह कन्नै उत्थै मच्छर मुच्छर नेईं अवै कन्नै लोकें गी बमारियें शा बचने आस्तै किश शरीरिक कसरतां करनियां चाहिदियां अपने शरीर गी ल्हाना चाहिदा तां कि लोग तंदरुस्त होन ते बमारियां उ'नें गी घट्ट लग्गन अपना जेह्ड़ा शरीर ऐ उस्सी बमारियैं शा बचाना बड़ा जरूरी ऐ कन्नै अजकल्ल ग्रांऽच थोह्ड़ा खान पान ठीक ऐ लेकिन शैह्रैं च थोह्ड़ा जेह्ड़ा अजकल्ल बिदेशी खाना आई गेदा ओह्दी बजह नै साढ़े शरीर काफी जैदा खराब होआ दा जेह्दी बजह कन्नै बमारी फैलने दा जां बमारी लग्गने दे मौके बधी जंदे ग्रांऽ च अज्जें लोग थोह्ड़े देसी रोटी खादे थोह्ड़े जिस्सी अजकल्ल अजकल्ल चले दा कि आर्गैनिक चीजां खानियां ते ग्रांऽ ते पैह्लें बी इ'यां लोग इ'यै जेहियां चीजां खंदे ते उत्थै थोह्ड़ियां बमारियां घट्ट न लेकिन ग्रांऽ च एह् मसला ऐ कि केह् कोई कोई बड्डी बमारी होई जाऽ तां ग्रांऽ च ओह्दा उपचार नेईं थ्होंदा ओह्दे आस्तै सारें शैह्र च जाना पौंदा ते ओह् जेह्ड़ी मुश्कल आंदे ग्रांऽ दे लोकें गी जेह्दै आस्तै शैह्र च उपचार जल्दी लब्भी जंदा लेकिन अज्ज बी ग्रांऽ इक बेह्तर जगह ऐ रौह्नै आस्तै अगर बाताबरन गी दिक्खेआ जाऽ शैह्रें दै अजकल्ल गलोवल बार्मिंग दी बजह कन्नै जेह्ड़ा तापमान बी बधी गेदा कन्नै ओह् ओह्दी बजह नै काफी जैदा लोकें बमारियां बी अ'वा दियां ते पल्यूशन बी बड़ा ओह्दै नै बी बमारियां बड़ियां होई गेइयां गड्डियां बड़ियां होई गेइयां ते होर फैक्ट्रियां बड़ियां होई गेदियां ग्राएं च अज्जें एह् घट्ट न ते एह्दी बजह नै बड़ा फर्क ऐ ग्रांऽ ते शैह्रैं च